ہیلو رحیم ہوٹل سے بات ہو رہی ہے سر میں نے کل فون اس لیے کیا تھا کہ کل میں نے فوڈ آڈر کے لیے آپ کے یہاں سے کچھ کھانے کا آڈر دیا تھا جو کہ مجھے کچھ خاص یاد نہیں رہا اور میں نے اپنے ریکاڈ بھیج دیا ریکاڈ بھی ڈاؤن لوڈ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے کچھ مشکلات پیش آ رہی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ میری ادائیگی کی لسٹ پیپر میرا ریکاڈ مجھے بھیج دیں یا میرے موبائل پر سینڈ کر کے کر دے جس سے ذریعے سے میرا اس کا پرنٹ پرنٹ آؤٹ نکال سکوں کیونکہ یہ سب سلپ مجھے میرا آفس میں جمع کرنی ہے ہوتی ہے میرا آڈر نمبر تو مجھے یاد ہے اس آڈر نمبر کے ذریعے سے آپ جتنی جلدی ہو سکے مجھے بھیج دے کیونکہ میرا ابھی آفس پہنچ چکا ہوں اور میرا کافی دیر سے تلاش تلاش کر رہا تھا میرا آڈر لسٹ یا وہ رسید جو آپ نے مجھے بھیجا بھیجیے تھی وہ مجھے مل جائے لیکن کافی تلاش کرنے کے بعد جب مجھے نہیں ملا ہے تو میں نے آپ کو فون کیا ہے اور آپ مجھے میرے رسید بھجوا دے اور آپ کی بڑی مہربانی ہوگی